मैंने कुछ दिन पहले अमरनाथ यात्रा की थी जिसमें मैंने एक होटल बुक किया था होटल में रुक कर मैंने कुछ समस्याओं का समस्याएँ देखी थी हाँ जैसे की टॉयलेट ख़राब होना गैस कहीं कहीं गैस का लीकेज होना और भोजन में क्वालिटी की गिरावट देखी तो हम यह चाहते हैं मैनेजर से होटल के मैनेजर से कि यह सब समस्याएँ को सुधारें और आने वाले दूसरे गेस्टों को यह सब सामना न करना पड़े